हेल' मा जादो दालाय आरो मानो साफाया जायाखै जाखो जों मावबायनो थादों माथो साफाखौनो खालामदों मानो साफा जायाखै जानांगौ मावबायनो थादो जोङो ओइथिं फारसेथिंनिखौ मावबाय थादोंना बेवनो गोबाव लादो टाइमा ओंखायनो बेथिंखौ जाथ'आखै

दा आरो मावबायनो थादोंना जों जिरायनानै थायाखै बेखायनो सोङाखै आरो मावगोनखौ नंखादों जोङो अ जागोन दे आं माखासेखौ अ फुख्रिपाराना अ दे अ माथिंखौ जागोन दे बे हाखोनायालाय मथिंखौ जावनानै खोनांगोन दालाय औ खोनांग' दे

जागोन दे जोंनो आरो हाजिराखौ मोजां बुजायना होनांगोन हाखोनाय जागोन दे अ दे अ जायाखै दां फैबाय थादोंखोमा बिसोर आरो लेट जायोना टाइमा बिसिना मिलाया बेखायनो खामानिफ्राव बारा आवगयलाय लाङा अ दे जागोन दे दे मावगोन दोनदो दे अ दे